टेक्न'ल'जि दावगानायाव बुहुमा गोबां सोलायदों जेरैहाय बुहुमखौ जोङो गंसे न'खरबादि हमानानै लानो हादों जेरै जोङो दान्दिसे समावनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम खौरां दैथाय हरनो हायो आरो जोङो जोंनि दानि सुबुं थासारिनि जे गुस्लायनाय बे गुस्लायनायाव गोबांथार गोहोम खोलैदों टेक्न'ल'जिया एंगारनो हायै मोनसे आयदा जानानै थाबाय दा दानि मुगायाव टेक्न'ल'जि गैयाबा जोङो आथिं आखाय बायनाय बायदि जानांगोन जेरैहाय जोङो बेंकनि लेनदेन थाका बखनाय दोननाय गासैबो हाबाफारिफ्रावनो जोङो अनलाइन सिस्टेम एबा नेट बेंकिं खालाम नांगौ जायो एबा खालामनो गोरलै दान्दिसे समावनो जोङो जाफुंसार होनो हायो आरो जों गोबांथार खामानिखौनो जोङो न'निफ्राय अनलाइननि थ्रुयै जोङो मावगासिनो दं बा मावनो हायो बेनिखायनो दानि मुगायाव टेक्न'ल'जिआ गोबांथार गोनां जानानै फैबाय सुबुं माहारिया जेरै टेक्न'ल'जि नङाबा थांनानै थानो हाया बेबायदि जानानै थाबाय बेनिखायनो टेक्न'ल'जिखौ जों सुबुं माहारिनो जोबोद गोनांथार होननानै साननांगौ फारिलाय फैबाय आरो टेक्न'ल'जिया मोनसे बुहुमखौ बेंखननानै लानायाव गोरलैयै जोंनो हेफाजाब होगासिनो दं जेरै गुबुन गुबुन हादोराव जोङो बायदि रोखोम मेसेज एबा खौरांफोर दैथाय हरनांगौबा टेक्न'ल'जिनि थ्रुयै बा इन्टारनेटनि हेफाजाबजों जोङो गोबां खौरां दैथाय हरनाय बा मोननो हानाय जायो आरो न'निफ्रायनो जोङो माखासे खामानिखौ मावख' एबा गुबुन गुबुन अफिसाव थाङाबाबो न'निफ्राय जोङो मावनो हायो बा मावनो हानाय जाबाय जेरैहाय टिकेट बुक खालामनाय हटेलाव बुकिं खालामनाय बेंकनि खामानि एबा पेमेन्ट सोरनोबा पेमेन्ट हरनांगौबा शपिं खालामनाय बायदि रोखोम बेनिखायनो टेक्न'ल'जिआ गोबांथार गोनां जानानै फैबाय दानि जोंनि भारत हादोरा टेक्न'ल'जिआव दावगागासिनो दं एबा दावगाफु बेनिखायनो दा उन्दै गेदेर टेक्न'ल'जिजों सोलिगासनो दं एबा सोलिबाय थागोन